हँ अहाँ बाजू अच्छा अहाँकेँ छठिके बारे अहाँके छठिके बारेमे जानैके हइ तऽ छठिके सभसँ पहले नहावैके जाएके पड़ैत हइ गङ्गाजी गङ्गाजी नहाके पहले आवे हइ ओकरबाद सूपसभ खरीदल जाइत हइ जितना सामान होइत छै हँ बाँसवला सूप ओकरबाद नारियल चान भी खरीदल जाइत हइ टोकरी बड़ा सा टोकरी हँ तीन तीन चारि सूप पाँच सूप जे जितना करय अपन हिसाबसँ ओकर हिसाबसँ जइसन जितना सूप करब ओकर हिसाबसँ उतना चान उतना बड़ा चान छोटा बड़ासभ आबैत हइ चानमे ओ हिसाबसँ टोकरी खरीदल जाइत हइ ओ हिसाबसँ खरीद लैबे अहाँ फलसभ जितना होइत छै नारियल सेब अनार अमरूद केरा जितना सारा फलसभ होइत छै केतारी ई सारा सभफल हँ फल सब्जी चढ़ैत छै अच्छा वहाँ भी जकरा कि गागर कहैत छै कितना भाषा आओरसभ भाषामे नहि नेम्बू भी चढ़ैत छै दूसरा नेम्बू नेम्बू दूसरा चीज भेलै आओर गागर गागरके ही टाबा कहल जाइत हइ हँ नेम्बू दूसरा नेम्बू तो नेम्बू हुआ ओ भी चढ़ैत छै नेम्बुओ चढ़ैत छै हँ इसभ हँ आओर बहुत सारा चीजसभ लागैत छै कि अहाँ पान खरीद लेब ओहि हिसाबसँ जितना कि सूप लेबै पान सिन्दूर सुपारी फूलसभ भी चढ़ैत छै फूलसभ भी तोड़ि लेबै अहाँ सभ सामान निपटा लेबै जितना होइत छै सभ इक्कठा करि लेबै ओकरबाद ई पहिला दिन तऽ एक दिन तऽ नहाके खाइत छै नहाके खाइ लेब जिसदिन नहा खाय होतै नहाके खाइ लेब कद्दू भात बनाके खाइ लेब ओहिदिन कद्दू भात आओर दूसरा हँ कद्दूके सब्जी बनाके अहाँ खा लेबै आ दूसरा दिन खरना होइत छै उस दिन खीर रोटी बनाओल जाइत हइ फल फूल चढ़इ हइ उसदिन भरि दिन सहिके अहाँकेँ रातमे पूजा करैके तब खाइके हइ हँ कोइ आदमी आवाज उवाज नऽ करै रातमे दस बजे एगारह बजे रातिमे पूजा पाठ करिके खाइके एकबार हइ ओकरबाद सुबह होके सँझुका अरघ खस्ता वस्ता बना कऽ ठकुवा वकुआ बना कऽ सभ चढ़इ हइ सभचीज बना उनाके सूपमे पूरा सजा उजाके जितना सामान अहाँ किनलियै हए सभ ओहिमे सजा लेबै सजा उजाके सभ टोकरीमे सजाके अहाँ घाटके लिए निकलबै निकलिके वहाँ